सिंधी पंहिंजी अॿाणी ऐं मिठी ॿोली आहे पंहिंजा सिंधी ॿार ई अॼुकल्ह सिंधी ॻाल्हाइण पसंदि नथा करनि हिकु शब्द चई ॿिए शब्द में शर्माइनि था इएं कीअं हलंदो ई चुनौतियूं ई चुनौतियूं पंहिंजी सिंधी खे अॻियां हली लुप्त करे छॾंदा त अगरि असांखे पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ खे बचाइणो आहे त हुनजे लाइ पाखे ॾाढा नाटक करण घुरजनि सिंधी स्क्रिप्टियूं थियण घुरजनि ऐं जीअं गुजराती माण्हू आहिनि उहे गुजराती पिचरूं था ठाहिनि त असांखे इहा ई पंहिंजे लाइ सिंधी पिचरूं ठाहिण घुरजनि ॿारनि ताईं असांखे इहो संदेश मोकिलाइणो आहे की पंहिंजी सिंधी ॿोली बि आहे ऐं हुनखे बि पंहिंखे ॾाढो मथे ताईं खणी वञिणो आहे